हमर प्रिय मैथिली कवि विद्यापति छथि उनका जन्म दरभंगा जिलाके बिस्पी नामक गाममे भेल छलनि विद्यापति जी महादेव के आओर राधाकृष्ण के भक्त छलाह दिन राति भगवान महादेव के भक्ति मे लीन रहै छलाह इहाँ तक कि उनकर भक्ति से प्रेरित भऽ कऽ भगवान महादेव स्वयं उनका ओहिठाम नौकर के रूप मे खटलखिन हुनकर नाम विद्यापति जी उगना नाम राखि देलखिन अखनो उनका नाम पर है न रेलवे स्टेशन बनल अछि उगना हाल्ट बनल अछि ओ प्रकृतिक सिंगार कवि छथि उनकर गीत बहुत अच्छा अछि गंगा के बहुत दिन सेवन केलखिन जेकरा गंगा छोड़ैत काल मे उनका आँख से आँसू गिरलनि आ गेलखिन बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे छोड़इत निकस नयन बहे नीरे इहाँ तक कि ओ गीत गयने छथिन स्वयं लिखने भी छथिन माधव की करब तोहर बड़ाइ उनका से हमसब बहुत प्रेरित छी आओर इनकर कविता गीत मिथिला समाज मे बहुत प्रचलित अछि एहिठाम के जनउ मे मुंडन मे विवाह संस्कार मे मैथिली गीत गायल जाइया गाँव मे राति मे जहन कीर्तन ई सब होइ छै तहन कीर्तन मंडली भी विद्यापति के भजन गबै छथि एहि ले के विद्यापति के मैथिल कोकिल भी कहल जा रहल अछि